जितेंदर तव्हां जेको बैंक ट्रांसफर जो कमु कंदा आहियो इन में छा छा हूंदो अथव असांजी कंपनी जेकी आहे न उहा रोइनेट कंपनी आहे रोइनेट सोल्युशन कंपनी जो नालो आहे मां हुन में एरिया सेल्स मैनेजर आहियां हिन में असां माण्हुनि खे सर्विस प्रोवाईड कराईंदा आहियूं नंढे नंढे दुकाननि खे असां नंढे नंढे दुकाननि खे ऐज़ अ बैंक प्रोवाइड कराईंदा आहियूं जंहिं में असां हुन खे रिचार्ज डी टी एच जो रिचार्ज मनी ट्रांसफर आई आर सी टी सी थी वई हितां जी रेलवे फ्लाईट बुकिंग थी वई होटल बुकिंग थी वई पोइ पी जी थी वियो सर्विस क्रेडिट कार्ड खां पैसा कढणु ए टी एम मां पैसा कढणु आधार पे सां आधार कार्ड सां पैसा कढणु सभु सर्विस ॾींदा आहियूं हिन में असां दुकानदारु वटि वञी करे हुनखे जेको बि आहे असां हुन खे सर्विस ॿुधाईंदा आहियूं हिकु हिक सर्विस जा असां उनखे पियोरो ॾींदा आहियूं के भई तोखे हिन शइ में हेतिरी कमाई आहे हिन शइ में हेतिरी कमाई आहे जीअं कि मनी ट्रांसफर आहे कंहिंखे अगरि गांव में पैसा मोकिलिणा आहिनि त हूअ असांजे ऐप जे थ्रू मोकिले सघे थो हुन में कस्टमर जा असां नंबर वठंदा आहियूं हुनजो खातो नंबर विझंदा आहियूं अधु टको दुकानदार खे कमीशन मिलंदो आहे ग्राहक खां हिकु टको वठंदा आहियूं त हीअ इनखे चइबो आई ऐम पी ऐस सर्विस इमिजेट मनी ट्रांसफर अकाउंट थींदो आहे तंहिंखां पोइ आई आर सी टी सी जो असां हुनखे ऑफिशियल एजंट ठाहींदा आहियूं ऐज़ पर गवर्नमेंट रूल जे हिसाब सां फ्लाईट बुकिंग करे सघूं था हिन में तंहिंखां पोइ होटल बुकिंग आहे असांजे में बैंकिंग सर्विस ॾींदा आहियूं स्टेट बैंक युनियन बैंक और बैंक ऑफ ईंडिया हिन टे बैंकुनि जी असां सर्विस प्रोवाईड कंदा आहियूं जंहिं में दुकानदारु नंढी ब्रांच खोले करे बाक़ायदा बैंक जो नालो लिखी करे हुन में ग्राहकनि जा खाता खोलंदो आहे ग्राहकनि खे पासबुक ॾींदो आहे एडिट करे सर्विस करे तंहिंखां पोइ हुननि जे खाते में पैसा विझण कढणु सभु फ्री ऑफ कॉस्ट कंदो आहे हुन ब्रांच जे दाइरे में थी करे तंहिंखां पोइ क्रेडिट कार्ड मां पैसा कढणु क्रेडिट कार्ड में पैसा विझण ई बि असांजी कंपनी जो कमु आहे असांजे कंपनी तरफां थींदो आहे ए टी एम में अगरि तव्हांजा आसे पासे में कोई ए टी एम न आहे असांजे दुकान जे हिते वञे थो दुकान जी सर्विस आहे त हुनमां पैसा कढी सघो था ए टी एम मां बि तंहिंखां पोइ आधार कार्ड जे थ्रू पैसा कढण हू बि कढी सघे थो जंहिंखे चवंदा आहिनि ए ई पी ऐस जंहिंमें हाणे तव्हां स ॾिसंदा हुंदा की टीवीनि में प्रचार ईंदो आहे आधार कार्ड जो पंहिंजो फिंगर प्रिंट लॻाए करे किथे बि न ॾियो त हू ऑफिशियली असांजे हिता खां पैसा कढाए सघे थो पंहिंजे आधार कार्ड मां तंहिंखां पोइ हुन खे असां ऐं ईअं जामु सर्विसूं आहिनि जेके असां ॾींदा आहियूं उन्हनि खे